हमरा सभके पूर्णिया जे छै आ हम पूर्णिया हमरा ब्लॉक पड़ै छै ई पूर्णिया ईस्ट अऽ पूर्व पूर्णिया पूर्व हमरा आर इहाँ क्षेत्र मे जे छै ने बहुत लगभग सभ प्रकार के पौधा उगै छै जइसे कि जइसे कि जम्मू कश्मीर बला फल नइ समझियौ ओ बला नहि होइ छै इहाँ जे हमरा लेल क्षेत्रिय जे पौधा उगै छै लगभग सभ पौधा उगै छै आओर ओ हमरा उगाबै मे जे छै तऽ जादातर जे छै हमरा बरसातिक टाइम मे जे भी पौधा लगाबरऽ छै आम के पौधा लगाना छै तऽ बरसातिक टाइम मे लगेलासँ होइ की छै ई पौधा जे छै ओकर मरएके सम्भावना बहुत कम रहै छै आ अगर आओर बस पौधा भी औसने जगह लगेनाइ छै जहाँ कि बारिश पानी जमा होइ छै इसलिए हमरा इहाँ आम हुए लीची होले कठहल के भी पौधा लगाबै छी अऽ लगभग सभ पौधा हमरा इहाँ सक्सेस रहै छै लग अखन सीम अथि सीसम के हमरा रऽ बृक्ष एक टाइम छलै पुराना टाइममे हमरा रऽ इहाँ सीसम के बृक्ष बहुत जादा होइ छलै लेकिन हाल के दिन मे हमरा ने सीसम बृक्ष मे ऐसनो पता नहि समय के अनुसार की बातावरण मे गड़बड़ी होले कि की होले सीसम रऽ बृक्ष आब हमरा अर इहाँ सक्सेस न हो रहलो छै लेकिन पहिले जमाना मे हमरा इहाँ न सीसम रऽ बृक्ष बहुत बहुत मोटा मोटा आओर मजबूत बृक्ष हमरा इहाँ न पैदा होइले